میں سفر کے لیے مختلف مقامات پر جانا پسند کرتا ہوں جس میں مجھے خاص کر کے تاریخی مقام مذہبی مقام رشتہ داروں کے یہاں سمندر غیر ممالک ان سب جگہوں کا سفر کرنا میرے لیے بہت ہی آسان ہے آسان اس لیے لگتا ہے آسان جب ہوجاتا ہے سفر جب میرے ساتھ اس کے لیے سہولیات ہوں غیر ممالک کے لیے مجھے سب سے اچھا سفر کا ذرائع بحری جہاز کا لگتا ہے اس سے میں جانا اس لیے پسند کروں گا کیونکہ اس سے سمندر کا نظارہ بہت ہی آسانی سے کر سکتا ہوں بہت اچھی طرح سمندر کا نظارہ میں کر سکتا ہوں اور تاریخی مقامات میں ہندوستان میں بہت سے ایسے تاریخی مقامات ہیں جسے میں میں نے اپنی کسی رسالوں اخباروں یا کسی کتاب میں نے پڑھا ہے تو ان مقامات کی تاریخ پر کر کے تاریخ پڑھ کر مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے دلچسپی ہوئی کہ میں بھی کاش ان جگہوں کو دیکھوں جس میں سے میں نے کئی تاریخی مقامات دیکھے ہیں لیکن ابھی کچھ ایسے مقامات ہندوستان کے اندر ہیں جو جسے میں دیکھنے کے لیے بہت ہی بےتاب ہوں تو اس کے لیے مجھے خاص کر کے مذہبی مقامات کی کا سفر بہت ہی اچھی طرح سے میں ان جگہوں پر جانا چاہوں گا تو ان جگہوں پر مذہبی مقامات جیسے ہو گیا حج عمرہ کا سفر تو اس میں میں جانا بہت پسند کروں مجھے سب سے پہلے اسے ہی سب سے اوپری فہرست میں میں اس کو اول نمبر دوں گا اس کے بعد میں ہندوستان کے جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں تو اس کو میں دوسرا نمبر دے سکتا ہوں اور اس کے علاوہ سمندر سمندری ساحلی علاقوں پر کا بھی سفر بہت ہی

پہاڑی علاقوں پر جیسے گرمی کے موسموں میں میں اس لیے پسند کروں گا کیونکہ ایک تو سفر کرنے سے زندگی میں جتنے بھی پریشانیاں اور جتنے بھی کہتے ہیں ٹینشن ہوتا ہے لوگوں کو جو بھی تناؤ ہوتا ہے جسم کے اندر وہ تناؤ دور ہو جاتا ہے تو گرمی کے دنوں میں ٹھنڈے مقامات پہ جانا پسند کروں گا اور سردی کے دنوں میں میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں رشتے رشتے دار کے یہاں بھی ہمارے رشتے دار ہمارے علاقے میں شہروں میں گاؤں میں دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں وہاں جانا بھی میں پسند کروں گا رشتے دار سے ملاقات کرنے کے بعد اس سے ہوتا کیا کہ آپسی تعلقات اور گہرا ہو جاتا ہے ہمیں اپنے رشتے داروں کی خبر خیریت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور حال احوال اور اس سے ہمیں پھر آگے آگے چل کر کے نئی زندگی کا آغاز کرنا آسان ہو جاتا ہے تو ہمیں سال میں اپنے زندگی کو کو مطلب مختلف وقتوں کے لیے اپنے فارغ وقتوں کو سیر سیاح اور گھوم پھر کرکے ہم اپنا وقت کو لگا سکتے